میرے علاقے میں تفریحی سرگرمیاں جو ہیں وہ تکونا پارک ایک جگہ ہے وہاں ایک ایک پارک ہے وہاں پہ جو لوگ کچھ لوگ صبح میں دوڑنے جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے شام کو دوڑنے جاتے ہیں اور کچھ لوگ وہاں پہ جو بچے ہوتے ہیں وہ کرکٹ وغیرہ بھی کھیلتے ہیں اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ابو امی کے ساتھ جاتے ہیں وہاں پہ ٹہلتے ہیں گھومتے ہیں اور وہاں پہ کچھ دُکانیں بھی لگتی ہیں اندر جیسے آئس کریم وغیرہ ملتی ہیں فروٹ وغیرہ کی دُکان لگتی ہے وہاں پہ چھوٹے بچے گھومتے ہیں منورنجن کرتے ہیں